हम ललित कुमार बानी हम दरभङ्गा घुमै आएल बानी आओर हमराके अथि काली मन्दिर घुमै जाएके बानी तऽ हम अहाँके फोन कएले बानी की हम पाँच आदमीसँ बानी तऽ हमलोगके छोटा कैबके जरूरी पड़ी कि बड़ा कैबके जरूरी पड़ी ओ बता दी आओर छोटा कैबके भी अथी चार्ज बता दी आओर बड़ा कैब के भी चार्ज बता दी